हैलो उबेर शेवा मां राति निज़ामुद्दीन स्टेशन खां लजपत नगर वास्ते उबेर शेवा घुराई गाॾी काफ़ी देर खां पोइ आई ज ॾेखारे ज जल्दी पियो असां ॾह मिंटे में अचूं पिया पर आहियो वीह पंजुवीह मिंटे खां पोइ उनमें आख़िर चढ़ी करे असां आहियासीं गाॾीअ में चढ़ियासीं त अहिड़ो न थियो सीटा वीटा बि एॾी सही कोन हुयूं कोन जा कवर बि ईंअ हुआ कुझु ऐं उनखे असां ॻाल्हायो पिया ड्राइवर सां त भई इहो कीअं आहे ऐं छा कयो अथव अहिड़ी देरि सां आहियां त ॾाढो घटि वथ पियो ॻाल्हाए ऐं ग़लति पियो ॻाल्हाए असां सां लेडीस बि हुयूं ॿार बि हुआ ऐं छोकिरियूं बि हुयूं इन करे पर हुनखे उहो ना आहियो तॾहिं बि चयोसि भई थोरी चङी तरह ॻाल्हाए तॾहिं बि हुन न ॻाल्हायो आख़िर पोइ उनखे असां घणो चयोसीं भई इहो ॾिस गाॾी बि सही कोन थी कीअं इन छा था असांखे छा था चओ पिया चओ जो करिणो जेको करो तव्हां कंप्लेन कयो जेका करणी अथव कयो वञी करे ईअं कयो भई असांखे त जेको आहे इनमें ई आहे इन में आहे हुन आख़िरी ताईं मिसबिहेविअर कयो ॾाढो उनखे इन करे असां चऊं था इने कारण सां त अॻिते तव्हांजो मैसेज ॾाढो ग़लति वेंदो इन उबेर वारनि जो की भई तव्हां ठीकु नथा हलनि इन करे सो तव्हां इने ड्राइवर जे ख़िलाफ़ु इनजे ख़िलाफ़ु थोरो पंहिंजे पासेरा थोरो एक्शन थोरो ध्यानु कयो हुजे आहे हिनखे सम्झायो चाहे जीअं तव्हांजे ठीकु लॻे कुझु हिन करे त जीअं अॻिते इहा ॻाल्हि काई शिकायत असांखे का अहिड़ी न लॻे असां उबेर में ॾाढा पुराणा वेंदड़ु आहियूं ऐं ॾाढा पहिरियों बि असांखे ॾाढी सुठी शेवा ऐं सुठे नमूने वर्ताव थींदो हुओ ॾाढो महिरबानी करे हाणे इने ॻाल्हि ते थोरो ध्यानु ॾींदा